जोंनि ओनसोलफोराव गासै मानसिफोरानो आबादारि आबाद मावनानै जिउ आरो न'खरखौ खाङो आरो आबादानो बिसोरनि थाखाय रांनि फुंखा मोनफ्रोमबो बोथोरखौ ओरैनो हगारा लाबानो बोथोरनि बोथोर गुबुन गुबुन आबादफोर मावो जेरै गोरान बोथोराव एबा मेसें बोथोरफोराव गायनाय एबा फोनाय आबाद मैगंफोरानो जाबाय सिबिं बेसर देमसि सबाइ मुला लाफा मेसेंनि सबाइमा जोगोनार बायदि बायदि बे आबाद मैगंफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फाननानै रां खामायनो हायो आरो आबादारिफोरा बे आबाद फाननानै मोननाय रांजों न'खरखौ सलायो आरो फिसा फिसौफोरखौ फोरोङो आरो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो आरो माइ फिथाइ मोनोब्ला बिसोरो बोसोरसे जानायनि थाखाय बुथुमनानै लायो आरो आबादारिफोरनि थाखाय आबाद मावनायानो मोनसे मुइल'बान खामानि आरो बे आबाद मावनायखौ बिसोरो जेब्लायबो मावो आरो बिसोरनि मावनायजों गुबुनफोराबो आबादनि फिथाइफोरखौ मोनजायो बेनिखायनो गासैबो आबादारिफोरखौ मान आरो सनमान होनांगौ